मछली पकड़ने का जो हमारा एक जो एक व्यवसाय है उसको बेहतर और आसान बनाने के लिए मैं सरकार से काफ़ी चीज़ों की सहायता की मांग करना चाहूंगा कि जो हमारी जो सरकार है उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे क्षेत्र में कई छोटे छोटे तालाबों का उपयोग करें जो मछली उत्पादन है उन पर उन उनका जोर दिया जाना चाहिए और जो मछली की जो अच्छी किस्म है उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और जो है हमारे क्षेत्र में अनेक तरह के कैंप लगा कर लोगों को भी जागरूक करना चाहिए इसके लिए जिससे हमारी मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो सके और हमें इसका फायदा मिल सके हम नदी तालाबों से भी और हम अच्छे से उनका जो है उत्पादन कर सकते हैं इसके लिए इसके लिए सरकार को जो है योजना बनानी चाहिए